हमारे ग्रा ग्राम श्रीमान हमारे श्री ग्राम प्रधान के द्वारा कई सारे खेल कण्डक्ट करवाए जाते हैं जिन जिनके जिन्हें खेल के हम कई सारे कौशल कौशल विकसित कर सकते हैं जैसे कि हमारे गाँव में हर साल क्रिकेट खिलाया जाता है जिसमें नए युवा अलग अलग जगह के युवा आकर हमारे गाँव के युवाओं के साथ खेल खेलते हैं इस खेल को खेलने पर और जीतने पर कई सारे प्राइज़ भी दिए जाते हैं जिनसे कि युवाओं का उसमें ध्यान बढ़े और युवा उसके प्रति आकर्षित हों इस इनको इनके अलावा हमारे गाँव में रेसलिन्ग भी आयोजित की जाती है जिसमें नए नए युवा एवं और भी जन आकर भाग ले सकते हैं और कौशल विकसित कर सकते हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ के प्रधान जी द्वारा खेलों को बहुत ही सपोर्ट किया जाता है एवं ग्रामीण समुदाय के लोगों के द्वारा भी खेल को सपोर्ट किया जाता है जिससे कि हमारे गाँव के युवाओं युवाओं को आकर्षित किया जा सके खेल के प्रति एवं उन उन खेल खेलने के कई सारे फ़ायदे हैं जैसे खेल खेलने से आपकी शारीरिक शारीरिक स्वस्थ रहेंगे आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ रहेंगे और आपके अन्दर एक कौशल का विकास होगा जिससे कि आप अपने देश के लिए नेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं एवं स्टेट लेवल पर भी खेल सकते हैं गाँव ग्रामीण समाज़ द्वारा खिलाए गए खेल जैसे रेसलिन्ग क्रिकेट और एवं कबड्डी इन सबों का नेशनल लेवल पर बहुत ही मान है इन खेलों में प्राइज़ का आयोजन भी किया जाता है जिससे हम युवाओं को प्राइज़ के द्वारा एवं लोगों को ऑडियन्स के प्यार के द्वारा आकर्षित किया जा सकते हैं और उन्हें चियरअप किया जाए ताकि युवा इस खेल को खेलें एवं खुद में कौशल का कौशल का विकास करें जिससे कि उन उनका डेवलपमेन्ट हो एवं एक युवा के साथ उनके साथ उनके गाँव का और अपने देश का भी डेवलपमेन्ट हो